समय के साथ हिंदी बहुत ख़राब हो गई है मगर हिंदी हम लोग को सरल लगती है बोलने में और लोग आते हैं तो इंग्लिस में ही बात करते हैं समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं हम लोग तो हिंदी ही हमेशा जानते हैं और कहीं से लोग भी आते हैं तो इंग्लिस में ही बात करते हैं पढ़ने में भी दिक्कत होती है दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्या करे तो हम लोग भी बोल लेते हैं थोड़ा इंग्लिश भी कहीं भी गए तो हल्का फुल्का जान रहे हैं तो बोल दे बोल रहे हैं कुछ गड़ बड़ तो आ जाती है बोलने में हिंदी तो हमेशा हम बोल रहे हैं हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है सुबह तो बोले अपना जो भी समझ में आया

थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया तो बोल दिए पूरा हो गया